मां डीऑड्रंट ऑनलाइन ॾिनो आहे उन जो अञा कुझु पतो ई कोन्हे उहा डिलेवरी वई केॾां उन खे बि घणा घणा ॾींहं थी विया आहिनि उहो किथे वियो आहे ऐं उहो उन पेसा भी ॾई चुका आहियूं उन डिलेवरी तव्हांजी तारीख़ लिखियलु हुई मां ॾिनो हुओ हफ़्तो पहिरियों उन खे हफ़्तो थी वियो आहे अञा कुझु ख़बर न पई आहे हफ़्तो खां मथे थी वियो आहे ॾ ॾींहं थी विया आहिनि त हीउ वियो किथे त तव्हां पंहिंजे माण्हू या के कॉन्टेक्ट नम्बर ॾियो उन खे फोन करे पुछी ॾिसांसि केरु डिलीवरी खणी निकितो आहे त अञा ताईं मूंखे शइ न मिली आहे अगरि तव्हां मोकली आहे त उहा शइ किॾां वई उहो मूंखे ॿुधायो त मां ॻोल्हा त मूंखे ॿुधायो तव्हां डीलीवरी कॾहिं कई आहे त उहा मूंखे अञा ताईं मुंहिंजो शइ अञा मिली कोन्हे तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा की किथे आहे उहा शइ मूंखे मिलंदी कॾहिं मिलंदी उहा तव्हां ॿुधाए सघो त मां उन खे चैक कयांसि या तव्हांजो जेको माण्हू खणी निकितो आहे डिलीवरी लाइ उहो माण्हू जो मूंखे कॉन्टेक्ट नम्बर ॾियो त मां पुछांसि मूंखे कॾहिं शइ मिलंदी शइ खपे मां हफ़्टे थी हफ़्ते खां मथे थी वियो आहे ऑडर ॾिअण खे ॾह ॾीअं थिया आहिनि तव्हां लिखी हफ़्ते में डिलीवरी मिली वेंदी उन जो कुझु पतो ई कोन्हे त मूंखे उहा शइ खपे ऐं तव्हां ॿुधाए सघंदा मूंखे मूंखे कॾहिं डिलीवरी मिलंदी ऐं तव्हांजे माण्हू जो कॉन्टेक्ट नम्बर ॾिओ